ہمارے ہندوستان میں بہت سارے کھانے پینے کا سامان اپلبھ ہے اور جیسے ہم سب یہاں پ ہی کھاتے ہیں لٹی چوکھا بہار میں لٹی چوکھا چلتا ہے دال بھات چاول یہاں پ مسالہ دیا جاتا ہے قورمہ قورمہ بھی کھاتے ہیں بریانی بھی کھاتے ہیں اور مچھلی بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں اس سب میں مصالحہ کا بہت ضرورت پڑتا ہے ہلدی بکنی پیاز بھی لگتا ہے لہسن بھی لگتا ہے کھانے میں بہت بڑھیا سوادشٹ لگتا ہے اور اچھا سے اچھا لگتا ہے کھے میں سب مل کے کھاتا ہے فیملی کے ساتھ کھاتے ہیں بڑھں سے بڑھں لگتا ہے کھانا میں مچھلی دلی میں بھی مچھلی کا مچھلی کھاتا ہے اور مصالے کا بھی سب جگہ اپیوگ ہوتا ہے پورے ہندوستان میں مصالحہ کا اپیوگ کیا جاتا ہے ہر جگہ مچھلی گوش چکن چلی سب کا اپیو کیا جاتا ہے سب کھانے میں سوادشٹ لگتا ہے اور بڑھیا سے بڑھیا اپلبدھ ہیں یہاں پر ہی ہندوستان میں کھانے میں بہت سوادشٹ لگتا ہے اور وہ سب ہندو مسلم مل کے کھاتے ہیں ہمارے یہاں پر ہی